धार्मीक सुवात्यो आमच्या सबंद भारतांत खुबशें धार्मीक सुवात्यो आसा थंय प्रत्येक म्हणजे हजारांनी आनी लाखांचे संख्येन लोक ह्या धर्मीक सुवातेक वचून भेट दितात मोठे श्रद्धेन भेट दितात जशें शिर्डीक साईबाबा प्रत्येकाक धांवता पावता साईबाबा खंयूय आसूं शिर्डीक आसा साईबाबा पण खंयसरूय हाक मारल्ली जाल्यार साईबाबा फाटल्यान येवन उबो रावता कितलें मोटे संकट आसलें जाल्यार साईबाबा पयस करता अशें एक आनी अनेक देव आसात प्रत्येकाच्या श्रद्धेन प्रत्येक लोक त्या त्या धार्मीक सुवातेर श्रद्धेन वचून भेट दितात तसोच आमचो पांडुरंग जो रुखमाई पांडूरंग ती सुद्धा भक्तांच्या हाकेक धांवता आनी पंढरपूरा वचून लाखाच्या हे संख्येन लोक पांडुरंगाचे रखुमाईचे दर्शन घेता तशेंच अक्कलकोट स्वामी मागीर आमचो स्वामी समर्थ अशें एक ना अनेक आमच्या धार्मीक सुवातेर आमचें देव आसा तशेंत आमचे गोंयांत पळयलें जाल्यार कितले तरी जे भायर सुद्धा लोक आसा तांची कुलदेवता आमच्या गोंयांत आसा कामाक्षी देवी कामाक्षी देवी ही कुलदेवता जी संबद भारतांत तिचे जे लोक आसात तांची ती कुलदेवता आसा तर लोक संबद वर्सांत एकदां तरी कामाक्षी देवीचें दर्शन घेवपाक येतां अमावसेच्या वेळार कामाक्षी देवीच्या मंदिरांत खूब खूब अशीं गर्दी आसता तशींच लईराई देवी लईराई सायबिणीक सबंद तिचो जो जत्रोउत्सव आसा तो मोट्या उत्सवान साजरो केलो जाता धोंड कितलेंशे गोंयकार धोंड आसतात तर कितलें सोवळें ओवळें पाळून मोट्या उत्सवान जत्रेन सामील जातात आनी होमखंड पार करतात मोट्या श्रद्धेन तशेंच आमचें कितले खुबशें देवी आसा कुलदेवता आसात गोंयांत कुकळुकारीन फातर्पेकारीन तर अश्या सुवातेर हजारों लाखाच्या संख्येन गोंयकार तशेंच भारतीय वासी येवन भेट दितात आनी देवीचें देवांचें दर्शन घेतात